एक दीस म्हाका मॅनेजमँटान आपयलें हांव शाळेची टिचर शिकयतां स्कुलांत ल्हान भुरग्यांक प्रायमरी टिचर एक दीस म्हाका मॅनेजमँटान सांगून धाडले की यो आनी मातशें मेळ म्हणून म्हूण हांव गेलें तांणी सांगले की आता तुमकां चार्ज घेवचे पडटले प्रायमरीचे म्हूण आगे बाये येदी व्हडली जबाबदारी म्हाजे कडेन जावचेना हांवें केन्नाच जबाबदारी घेवना अशें तरेन हांवें ताका सांगले मॅनेजमँटान सांगले ना तूं विचार कर आनी सांग हांव घरा आयलें विचार करूंक बसलें की येदी वडली जबाबदारी म्हजे कडेन जातली प्रायमरी होल प्रायमरीचें म्हाका इनचार्ज करता केन्नाच हांवें जबाबदारी घेवंक नाशिल्ली आनी आतां म्हाका इनचार्ज करता भियोन रात भर विचार करूंक लागले की कोणाचो तरी म्हाका सल्लो जाय कोणाक तरी वचून म्हाका विचारूंक जाय म्हुणून हांवें मागीर म्हजो काकाचो चलो तो एक मेच्यूर्ड कसो ज्ञानी मनीस आशिल्लो म्हुणो हांव ताचे कडेन गेलें आनी ताका म्हजे प्रस्न मांडले तांणे सांगले जबाबदारी कोणाक दितात की जो कोण केपेबल आसा ताकाच ती जबाबदारी दितात कोण ना बेठेच त्या खुर्चेर कोणाक बसोंक मेळाना जो केपेबल आसा त्याच मनशाक ती जबाबदारी दिता सो तूं घे ती अशे तरेन ताणें म्हाका सांगले की तुका सिलॅक्ट केलां सो तुका व्हडपण तें अशें चिंतू नाका की तुका खूब जबाबदारी पडटली म्हूण तुजें व्हडपण तें तुका तेंच्यानी सिलॅक्ट केला सो तूं घे तें परतें आयलें हांव घरा आनी मॅनेजमँटा कडेन गेलें तरी हांव फाटी फुडें सरतालें कित्याक व्हडली जबाबदारी ती कितें चुकलें माकलें जाल्यार डेंजर क म्हणजे दिसलें की खंय तरी चुकत जाल्यार कितें जालें जाल्यार मॅनेजमँटान सांगलें की तूं कांयच भियोनाका आमी तुज्या फाटल्यान आसा तूं घे ही जबाबदारी कित्याक तुज्या पेक्षा सिनीयर आसा पूण केपेबल ना म्हणून तुका दिता सो ही जबाबदारी घे आनी कर तुजें काम फुडें चल